दाख्लै खारग्रा जुथा बायनायखौहाय आं बहुथ मोजां मोनदों मानो होन्ना बुंबा बे खारग्रा जुथाया खालारखौहाय नायनानै मोजां मोनदों आरो माखासे बेसेनफ्रा खम दामावनो मोन्नायखाय आङो मोजां मोन्नानै बायदों आं बेखौहाय गान्नानै बहुथ मोजां मोनदों बेयो बहुथ मोजां